मैं ऐसियां बुक्कां पढ़ियां जेह्ड़ियां में जेह्दे बारे च जेह्ड़ियां मीं पसंद बी नेंई जेह्ड़ियां में सोचे दा बी नेईं हा कि भला इन्नियां शैल होनियां बुक्कां जियां असैं रमायन पढ़ी रमायन पढ़ी गीता होई शिवपुराण होई स्हानू अपने राम भगवान दे बारे च पता चलेआ कृष्ण भगवान दे बारे च पता चलेआ भला स्हानू केह् गल्त ऐ स्हानू केह् नेईं करना चाही दा स्हानू अपने कर्में दे बारे च पता चलेआ और स्हानू हर चीजें बारे च पता चलेआ इयां हर चीज़ दे बारे च पता चलेआ स्हानू इन्ने भगवान दे नांऽ बी नें हे पता हे स्हानू अपने भगवाने दे नांऽ दे बारे च पता चलेआ केह्ड़े केह्ड़े भगवान हे कियां कियां इत्थें एह् साढ़ी हिस्टरी कियां आई साढ़ी कियां मिर्माण होआ साढ़ी इस भारत दा कियां कियां होआ साढ़ी पूरी पृथ्वी दा कियां भला एह् जेह्ड़े राम भगवान नै स्हानू मर्यादा च रौह्ना सखाए दा इयां अच्छे कर्म कृष्ण बगवान आखदे पैह्लें अच्छे कर्म करने जियां जियां उनें हुन अपने डोगरे कृष्ण कांत दी कताब पढ़ी ओह्दे च मिगी अपने भारत दे बारे च पता चलेआ भला किन्ने साढ़े देश न किन्ने भला किन्ने बूह्टे न किन्ने लोग किन्ने जानवर न इनें चीजें दे बारे च मीं पता चलेआ केह्ड़े केह्ड़े जानवर न इन्ने में कदैं सोच्चे दे बी नेंई हे भला एह् एह् साढ़े देश च एह् एह् जानवर होने फ्ही स्हानू अपने साईटिस्टें दे बारे च पता चलेआ जियां में हिस्टरी दी बुक्क पढ़ी ओह्दे च मी पता चलेआ भला कि साढ़े डोगरा रूलर किन्ने हे किन्ने राजे हे साढ़े भला उंदे पैह्ले पैह्ले जमाने च भला डोगरा रूलर च जेह्ड़े राजे होंदे हे उंदी किन्नी लाड़ियां होदियां ही किन्ने बच्चे होंदे हे भला केह् केह् होंदे हे केह् नेंई होंदा हा कियां पैह्ले स्हानू अपने बूह्टें दे बारे च पता चलेआ स्हानू लोकें दे बारे च पता तलेआ भला किन्ने लोग हे साढ़े पूरे देश च फ्ही स्हानू इयां मतलव चीजां होंदियां फ्ही स्हानू अपने जियां में बायो दी बुक्क पढ़ी भला ओह्दे च मिगी अपने बूह्टें दे बारे च पता चलेआ बूह्टे किन्ने होंदे केह् चीजां होंदियां कियां नेंई फ्ही में रमायन पढ़ी भला रमायन च सीता माता ई कियां उनें राम भगवान राम भगवान ने बचाया होग उनेंई चौदां बर्ष दा बनवास कट्टेआ उ'नें उ'नें सीता माता उ'ने उं'दे मा प्यो जेह्ड़े हे उ'नें उ'नेईं चौदां साल दा बनवास दित्ता फ्ही उनें चौदां साल दा बनवास कट्टेआ उनें सीता माता कन्ने सीता माता बी ही सीता माता गी रावन लेई गेआ हा फिर उनें उंदे कन्नै जेह्ड़ा दुर्योधन हा सारे उंदे कन्नै युध्द लड़ेआ सारें कन्नै फ्ही उनें सारें उनें सीता माता गी बचाया रावन गी मारियै कुम्भकरण हा कुम्भकरण गी बी उनें हराया राम भगवान ने फ्ही मेरा बुक्क पढ़ियै मेरा इन सब चीजां पढ़ियै मेरा मन चेंज होई गेआ शैल में सोचे दा बी नेईं हा भला में इन्नी चेंज होई जाह्गी फ्ही में रमायन पढ़ी में भागवत गीता पढ़ी फ्ही उनें मिगी मेरा माईंड़ मेरा दमाग चेंज होआ ओह्दे कन्नै शैल मीं शैल शैल चीजां स्हेई होर गल्लें दे बारे च पता चलेआ केह् मेरे बास्तै स्हेई ऐ केह् गल्त ऐ फ्ही मिगी पता चलेआ भला असें केह् अच्छे कर्म करने चाही दे भला केह् नेंई करना चाही दा कियां स्हानू भगवान लभगन कियां असें भगवान दी पूजा करनी चाही दी केह् केह् इयां साढ़े पता चलेआ साढ़े किन्ने देश च साढ़े भला केह् केह् चीजां होंदियां किन्ने साढ़े ओह्म मनाई जंदी दिवाली की मनाई जंदी होली की मनाई जंदी ऐ ओह् मनाए जंदे दिवाली कि स्हानू एह् चीजें दे बारे च पता चलेआ भला बसंत पंचमी की मनांदे साढ़े बास्तै नराते की मनांदे भला नराते की हा नौ नरात्ते भला की रखदे माता दे नाम काली माता बगैरा कियां काली माता कियां आई ही फ्ही कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान दे बाल रूप दे सारे असें कृष्ण भगवान दा बाल लीला पढ़ियै असें मती सारी

किन्नियां किन्नियां मिसाईलां हियां केह् केह् चीजां हियां कि हून एह् चांद च कल्पना चावला जेह्ड़ी ही ओह् गेई उत्थें चांद च गेई ही जेह्ड़ी पैह्ली इंडियां दी ते मिगी पता चलेआ साढ़े डोगरा रूलर दे बारे च मिगी सारा पता चलेआ डाक्टर बीमराव अमेबेडकर हे जेह्ड़े उंदे बास्तै मिगी पता चलेआ शैल जेह्ड़े शिवपुराण हे शिवपुराण दे बारे च पता चलेआ एह्दे च स्हानू पता चलेआ भला शिवरात्री की मनान्ने होन्ने की नेंई शिवरात्री दी बर्त भला दिवाली की मनांदे साढ़े च लोह्ड़ी की मनांदे हर इक चीजे दे बारे च पता चलेआ में सारियां बुक्कां पढ़ियां में सोच्चे दा बी नेहा अगर मिगी इन्नी में इन्ना मतलव चेंज बदली ओड़गन शैल करिये फ्ही में बुक्क ओह्दी पढ़ी माता दी बुक्क पढ़ी इक होर ओह्बी शैल लग्गी ओह्दे च मिगी माता दियां हर इक इयां क्हानियां उंदे बारे च पता चलेआ भला केह्ड़ी माता कियां आई बैष्णो देवी दे बारे च पता चलेआ जेह्ड़ी बैष्णो देवी ही उ'नें बड़ी तपस्सेआ कीती फ्ही उनेंई राम भगवान ने आक्खेआ जिसलै अ'ऊं कलियुगग बिच्च आह्गा स्हानू अपने कलयुग दे बारे च पता चलेआ जियां अऊं कलयुग बिच्च आह्गा कलकी अवगार दा जन्म लैह्ग्गा ते फ्ही मैं इन्ने धोड़ी तुस त्रिकुटा पर्वत च जाइयै उत्थै ओह् करो तपस्सेआ करो शैल करियै तपस्सेआ करो तुस शैल करियै उत्थें फ्ही अ'ऊं कलकी अवतार च आईयै तुन्दे कन्ने ब्याह् करगा उत्थै अगले जन्म च फ्ही उऐ बुक्कां पढ़ियै मेरा मन इन्ना चेंज शैल होई गेआ बदली आ